हैलो यस सर आं जी में संध्या बोल्ला दी आं

इं'या ते बड़ी सारी प्रॉब्लम ऐं कुछ बी जेह्ड़े क इकोनॉमिकल प्रॉब्लमस बी है'न ते थोह्ड़ी पॉलीटिकल प्रॉब्लमस बी है'न जि'यां कि आई गेइयां सोशल प्रॉब्लम कि साढ़े जेह्ड़े रोड़ बगैरा रोड़ ठीक निं है'न

ओह् एक्यूरेट निं चलदा ओह् हर चीज़ गैप पाइयै करदे न ते ओह्दे कन्नै काफी सारें ई लोकें ई बड़ी सारी प्रॉब्लम आंदी ऐ रोड़ पर स्हेई करियै गड्डियां निं चलदियां